हम अपनेके रील्स शॉर्ट्स सोशल मीडिया पर डांसिङ्गके देखैत छियै डान्सर पर खास तौर पे अपनेके जे अथी रहै ने माइकल जैक्सन रहलखिन हुनकर हुनकर डांस हमनी के बहुत देखैत छियै हुनकर यूट्यूब पर भी अभी अभी रील आओर शॉर्ट्स मिलैत छनि हुनकर हुनकर डान्समे एक प्रकारके अजीब अथी अजीब एक्शन रहै जेकरा से लोग बहुत जादा हमसब प्रभावित भेल रही हुनकर रील बराबर हमसब यूट्यूब आ सोशल मीडियाके माध्यम से देखैत रहैत छियै हुनकर डांसिङ्गके स्टेप जे रहै स्टेप बहुत अच्छा रहै बहुत ही सुन्दर रहै जेकि बहुत कम लोक ओ अपन स्टेप कर पबैत छै